میں نے پہلے ڈاک ٹکٹ سکے جمع کیے ہیں کیونکہ میرے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب ہم لوگ اپنے معاشیاتی زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ڈاک ٹکٹ کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ہماری تہذیب کا کیا واسطہ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہم اور پھر ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں ہمارے تہذیب کے بارے میں بتاتی ہے اس سے ہماری تاریخ اور ہمارے تقافت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے اور ہم بہت اہم ہے اور بہت قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا جمع کرنا ہمارے تعلیمی مقصد اور تعلیمی قدر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ڈاک ٹکٹ اور سکے چٹانیں وغیرہ جمع کر کے رکھیں تاکہ اپنی تاکہ پرانی روایات برقرار رہیں